हांयें म्हाज्या बागेंत जास्तशी वखदाचीच झाडां लायल्या वखदाची म्हटल्यार तुळस आमकां खूब उपयोगी आसा तुळस रयल्या हा तुळशी सगल्यांगेरूच आसताच पूण आमगेर खूब आसा आमच्या बागान भरपूर झाडां रोयल्या हांवें तुळशीचे रोंपे खूब घातल्या तुळस आसा मागीर किरायतें आसा मागीर पुनर्नवो आसा मागीर कोडूलिंबू आसा मेको आसा मागीर सदाफुली ती सुद्दां सदाफुलीचें फूल खावपा शुगर डायबिटीज लागोन तें बरें सदाफुलीचें फूल धवें तें सुद्दां उपयोगी आसा मागीर

कोडुलिंबू कोडुलिंबू खूब उपेगी तो माथ्या सुद्दां घातल्यार बरो वांटून मागीर हें सगळें कोडुलिंबू सकाळ फुडें पिवप पानां सुद्दां खाल्यार बरीं कोडुलिंबाची ती सुद्दां बरीं मागीर कसायाचे कसायाक कितें कितें यूज आसा तितलें आमी हें करता रोंवन दवरल्या

कसाय किद्याक लागोन कसाय थंडेक बरो कसायाक आमी हें कसाय करपा लागोन हेजी तुळशीचें हें घालता पानांय घालता मागीर गंजण गंजण सुद्दां गंजण घालता आलें घालता खूब तरेचें कितें कितें आमी घालता कसायाक लागून दर हें हें आयुर्वेदीक सगळें बरें ते एंटीबायोटिक्स म्हटल्यार जास्त तर डोस जालो जाल्या तें उपकरना न्ही आयु आयुर्वेदीक आतां ह्यो गांवटी आसात त्यो सगळें बरेंच तेजें कांय कितलेंय अशें हें जालें म्हटल्यार कांय त्रास जायना आमचें घरचें वखद बरेंत हें आनी हें भायलें वखद तितलें बरें पूण जास्त पिल्यार मातशें त्रास जाता घरचें वखद म्हटल्यार कांय हें जायना त्रास जायना घरचें वखद म्हटल्यार हें व्हडलीं तुळशीचीं पानां खाता सकाळ फुडेंच मागीर कोडुलिंबाची पानां खाता नंतर आतां लोकांक जास्तशी शुगरूच आसा शुगरीक लागोन लोक कितें कितें करतात मा मागीर गंजण कितलें गंजण नंतर कांटेकोर सुद्दां बरी कांटेकुवरीचें झाड तेजेर तें रोस काडून हे करता गरम करून चुलीन घालून तेजो रोस काडून तो बरो नंतर पुनर्नवा म्हणून एकदम किद्याक लागोन जाणा भुरग्यांक बरो पुनर्नवा बारकेल्या भुरग्यांक नंतर मागीर आनी कसले अशे खूब कसले कसले तरेची आयुर्वेदीक आसा म्हाका तीं नांवा याद जायना म्हटल्यार ती खूब फायदेशीर आसा आमचे जास्त अशे गांवठीच वखद बरें घरचें आमी जास्त गांवठीच वापरता